हॅलो कोण उलयता आं कितें जाय आशिल्लें आज नुस्तें सामकें फ्रॅश आसा परगट आसा मानशेचीं ताज्जी सुंगटां आसा सामकी फडफडटात आनी तुका जाय जाल्यार बरी सामकी ताजीं काळुंदरांय आसा हाज्या भायर जर तुका आनी कितें जाय जाल्यार बांगडे आसा ताल्ले आसा खडप्यो कुल्ल्यो आसा कितें जाय तुका काळुंदरां तिनशी रुपयांक पांच आगे आज काळुंदरां पळय तूं कशीं फडफडीत आसा तीं सामकें हुमण सारकें सामकें बॅश्ट जात्लें सारकें सगळ्यांक आवडटलें घरान तुज्या बरें कांदो बी घाल आनी तळसून बरें हुमण कर सामकी पळय तरी तूं मानशेचीं सुंगटां वांटो तूं पळय आनी व्हर पांत्शी रुपया वांटो मोटी सुंगटां तुका खंई मेळट्लीं मानशेचीं खंय मेळूंक आयल्या तूं पळय म्हजीं सुंगटां कसलीं आसात तीं सामकी फडफडटात हुमणान कर आनी पळय तूं बरें तोर बी घाल आनी कशें जाता तें तूं डांगर कर नाजाल्या तोणाक कर आनी बाबू तुका परत बाजारान धाडणा जाल्या पळय तींच सुंगटां व्हरून हाड म्हुणून ताल्ले शंबर रुपया वांटो तूं आम म्हजो नुस्तें म्हाजें व्हर आनी पळय तूं आनी मागीर तूंतत सांगतली तुंवें सांगिल्लें तें सारकें आं म्हणून बरें